कोंकणी न्हू गोंयची भास आनी कोंकणी जायत भाशेन आसा जावं येता ती पणजेची कोंकणी मागीर पेडण्याची कोंकणी आसा मेंगलोरीन कोंकणी आसा क्रिस्तांवागे कोंकणी म्हण आसा हे कोंकणी जायत भाशे उलोवपाक जाता आनी कोंकणीन फक्त गोंयाक म्हणू न्हू बट आनी दुसऱ्या जाग्यांनी बी उलयताय जाव ते कर्नाटका महाराष्ट्रा केरला कोंकणी भाशेन न्हू गोंया जायते भाशेन प्रोग्राम्स जाताय आतां जाताय तियात्र तियात्र न्हू गोंयान चड आनी चड फेमस तितून आमग कोंकणी भास आमी फुडें वोरता कोंकणी शिकपा न्हू टायम लागना कोंकणी शिकपा एकदम सोंपें कोंकणी उलयताय ते रोखडे फ्रेंडशीप माताय दुसऱ्यां कडेन आतां कोंकणी आतां भायले लोक येवन रोखडे शिकताय एक वर्स ते आनी ते आमी एक एकका कडेन एक बरो संबंद करपा लागून आमी बरें आपोता कोंकणी आतां जायती खावपाचें बी आसा तीं फक्त गोंयान कोंकणी नांवांनूय खबर आसले लायक सान्नां हॉले पातोळ्यो हीं उतरां आनी खूंय मेळपा नाय तीं कोंकणी उतरां आनी तीं सर्च केल्यार रोकडी मेळटली आनी तीं फक्त गोंयाक गजाल्लीं कोंकणी तितुरली फामाद ना दुसऱ्या प्लेसीन आतां आमी मुंबय गेले जाल्यार कोंकणी आमकां कोणाक कळप ना कोंकणी

त्या कोंकणी उलोवपाक एकदम सोंपें कोंकणीतल्यान न्हू आमकां जायतें मेळटा कोंकणी गोंयच्या स्पर्शेश जाणागीम आवयभास कोंकणी उलयता उलयता सदां एकामेक कडेन समर रोकडो घोट जाता आमगे गोंयांत कोंकणी आमकां सदांच एकामेकाक कडेन एकोडे हाडपाक बरे तरेन उलोवपाक हें करत हेल्प करता